आंथ' जेनेबा बा ब्रह्म धोरोमनिसो जाहैबाय नालाय जोंनि ब्रह्म धोरोमावबोथ' बर'बाबो जेनेबा जों ब्रह्म धोरोम जों ब्रह्मआरि जों जयग' होयो हुम जयग' होयो जोंफ्रा हुम जयग'खौ जोङो सोरनिबा नख'राव मासावनो खनसे खनसेबो होयो आरो सोरबा बायदिनि न'खरावबो बोसोराव खनसे होयो बिखेखकरि जोङो दा आं हिसाबै आङो

आघोन मासाव खनसे होयो बैसागोयाव खनसे होयो आरो आमथिसुवायाव आं खनसे होयो बेफोरबायदि जेनेबा आङो खनथाम आङो ब्रह्म जयग' होयो बेवहाय आङो जेनेबा जयग' होनायनि सिगां आंहा जोंफोरा न'खराव गोबां मावनो गोनां खामानि थायो जेनेबा न' दुवार लिरस्रां नांगौ न' दुवार लिरस्रांनानै ओमफ्राय जोङो जि जोम सुस्रां खानानै लायो सानसेबा सान्नै सिगां ओह सिगाङावनो जोङो जोंफोरनि न'खरनि साखाथि फाखाथि जायगाफोरखौ जोङो साब सिखन खालाम खानानै लायो न' दुवारखौ लिरस्रांनानै फोसाबस्रांनानै लायो बेनि उनाव जों गोबां जोङो मिथिंगायारि फिथाइ सामथाइ जेनेबा जों आफेल आंगुर फिथाइ सामथाइ गोदै गोखा गासैखौबो जोङो बुथुमनानै प्रसादफोरखो बुथुमनानै थालिर बायदि मैया जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमनानै जोङो जयग' होनाय जायो जयग' होनो थाखाय जोङो जेनेबा खाथिनि बा गोजाननि जों पुर'हिट जोंनि भाखायाव जेनेबा जोङो बामोन होन्नानै बुङो बिदि बामोन जोङो निमनट्रन खालामनानै लाबोनाय जायो बा लेंनानै लाबोनाय जायो बे बामोनखौ जोङो उनाव जयग'खौ होहोनानै जों न'खरनि गासैबो सोरगिदिं जिरायनानै जयग'खौ जोङो गोथार गोसोजों जोङो बैदिनानि दिनाव जों गोदान सि गान्नानै जेनेबा जों जयग'आव गासैबो जिरायो पुर'हिटा जोंखौ बुं जि बुंनो होयो जों बेफोरखौ सरे सरे बुंफानानै जोङो जोंनि न'खरनि गासै दुखु दाहा सुस्रांजाथों बा जोंफोरनि फुजा होनाया बा जयग' होनाया मोजाङै मोजां जाफुंसारथों होन्नानै जों बोर बिनानै जों न'खरनि सुख सान्थिनि थाखाय जों जयग'खौ होनाय जायो बेनि उनाव जोङो जयग'खौ होखांनानै जोङो बामोन बा फुर'हिटखौ जोङो मान बावनाय जायो मान बावनानै जोंफोर बिदाय होनाय जायो सा ओंखाम बायदिमैया जाहोनानै जोङो मान बावनानै बिदाय होयो बेनिफ्रायनो जोङो जयग' होखांनानै जेनेबा जोंनि न'खरखौबा जोंनि मावनांगौ बा जोंनि न'खराव जोङो सुख सान्थि लाबोनो हायो होन्नानै जों गोसोजों सान्नानै लायो बा जों फोथायो जों ब्रह्मआरि हिसाबै बेखिनियानो आं बाथौ दोहोरोमनिखौ आं बाथौनि सोमोन्दै आं बारा इसे मिथिया बेखायनो आं बाथौनि सोमोन्दै आं बुंनो सानाखै आं ब्रह्म धोरोमनि हिसाबै धोरोमारि हिसाबै आं ब्रह्मनि आं जिखिनि आं जि नेम निथि खालामो आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय